हॅलो हांव दिव्या पाटील उलयतां तुमी स्विगीचे डिलिवरी पार्टनर मनिश उलयता काय एक्चुअली हावें तुमच्या हॉटेलांतल्यान आतां ऑर्डर केल्ली जेवण ऑर्डर केल्लें आनी म्हाका पंदरा मिनटां जाली अजून टायम पंदराच मिनटां दाखयता तुमी खंय आसात ते सांगूंक शकता काय म्हाका कित्याक खूब वेळ जालो अजून पंदरा मिनटां पयलीं पंदरा मिनटां दाखयताली अजून पंदरा मिनटां दाखयता म्हाका प्लीज सांगूंक शकता तुमी खंय आसा थँक्यू